جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال نقل و حمل تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات کے نقطہ نظر سے ٹاؤن گاؤں شہر کو بہتر بنانے کے لیے آپ حکومت سے کیا مدد کی توقع رکھتے ہیں تو حکومت نے تو ایسے عوام کے لیے بہت ساری چیزیں کی ہیں صحت کے دیکھ بھال کے لیے جگہ جگہ پہ اسپتال کھولا ہے ہاسپیٹل بنائی گئی ہیں اور جہاں غریبوں کی مطلب مفت علاج بھی کیا جاتا ہے پھر تعلیم کے لیے بھی بہت ساری چیزیں مہیا کی انہوں نے جیسے کہ فون ٹیب لیپ ٹاپ اور بہت ساری جگہ پہ انہوں نے اسکول کھلوایا کالج بڑی بڑی یونیورسٹی بنوایا اور اور امید ہے کہ حکومت سے مطلب امید ہے کہ وہ لوگ بھی آگے ان شاء اللہ اس سے اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے